नमस्कार नमस्कार बताइए भैया हाँ यार मछली जिन्दा तो हमार है कौन सी अच्छा तो हम हं मछरी हमारे पास बहुत है रोहू है गिरही है कटन्ना है सींग है सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया जो अच्छी मछली है वो सींग है

हाँ ये भि ये भी अच्छा है और ये उससे थोड़ा कम अच्छा है तो रोहू इस समय तीन सौ मा पड़ी सींग चार सौ मा पड़ी भैया महंगाई बहुत है अरे बाबा तोरि मछली लइ रहे हो लेहो नहीं हमरे पास लेहो कोहुं लेहो तो है जब खाए के इच्छा है तो डिस्काउंट कोई बात नहीं और ना ये छः सौ करने हैं तो पचास कम कर देंगे और क्या भई

अब ई मान के चलो हम हैं पाँच बजे अब तुमका दुकान पर मिलबै हाँ हाँ नहीं जिन्दा मिलेगी जिन्दा

तो कै बजे तक अइहो तो वही आप आ जाना छः बजे तक की अएं छः बजे हाँ तो कइ बजे हं तो साढ़े पाँच बजे आ जाना हो गया तो बारह एक बारह एक बजे कहाँ चलो अच्छा आ जाना ठीक है तुम साढ़े बारा बजे आ जाना ठीक है हाँ हाँ साढ़े बारह बजे ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक